मळकणी ह्या वाठारांत चड अशे ट्युरिस्ट स्पॉट पळोवपाक मेळना आनी थंय ट्युरिस्टांची गर्दी जावपाक अशें कांयच अशें ना प्रश्नच असो उरना सुविधाय थंय चडश्यो उपलब्ध ना ट्युरिस्ट येयले जाल्यार सुद्दां तांकां रावपाक हॉटेल किंवा कॉटेजीस अशी तांकां उपलब्ध थंय जावप उपलब्ध जावच्यो ना आनी अश्यो खंय रेंटेड कार बी उरता तश्यो थंय रेंटेड कार ट्युरिस्टां भोंवपाक किंवा अशें खंय पयस खंय कितें पळोवपाक धबधब्यार बी वचपाक तशें खंय वयतलें जाल्यार थंय तसल्यो कार बी उपलब्ध ना त्या आमच्या वाठारांत अश्यो उदरगत जावची अशी अशी दिसता कारण थंय बी ट्युरिस्ट येवन पर पर्यटन करून आपले जे मनिशे आसा तें करची अशी इच्छा आसा आनी थंय बी त्या गांवाची उदरगत जावची थंय स्विमींग पूल अशे किंवां नवी अशें कोणें खोजून काडल्या अशे धबधबे थंय जावचे अशें दिसता